हेलौ नोंथाङा गुवाहाटिनिफ्राय बङाइगावसिम मानि गारि सालायग्रा द्राइभार ना आङो दिल्लीनिफ्राय बुंदों मानि औ आङो दायो दिल्लिनिफ्राय मानि आसामआव थांगोन नालाय ओमफ्राय आंनि प्लाइटआ गुवाहाटिसिमावहाय हरनि आथथायावसो मोनहैगोन आरो ओमफ्रायहाय नोंथांखौहाय मानि बास सालायो होननानै मोनथिदों नालाय बेखायनो नोंथांनि बासआ खयथायाव खारो बेखौ सोंहरनो कल खालामदों आरो ओमफायहाय बे बास स्टेसनआ अबेथिं मानि आं नुवाखै नालाय दासो पार्स्ट थाइम थांगोन नालाय आसामआव बेखायनो एसे आनदायनाय मोनगोन आरो

ओमफ्रायहाय बे हिन्जावफोरनि थाखायहाय इदि हरावहाय दावबायनाया बांद्राय गोब्राब जानाय नंखायादां ना बासजोंहाय ओमफ्रायहाय नोंथांनि बासआ गुवाहाटिनिफ्राय बङाइगावसिम बेसेनआ बिसिबां लागोन हानद्रेद होमब्लाथ' आङो दायो दाथ' थांगासिनो नै प्लाइटआव दङ ओमफ्राय दानो दायो आं गुवाहाटियावहाय मोन गुवाहाटि बे बास स्टेसनआव मोनहैयोबा आङो नोंथांनो कल खालामफिनगोन आरो नोंथाङा आंनि फनखौ हमबानो जाबाय औ मानि दासो पार्स्ट थाइम आसामआव थांगोन नालाय बांद्राय मोजां मिथिया माबायदि माबायदि थासारिफ्रा आसामआवहाय दावबायनायावहाय बास दावबायनायाव माबायदि एसेबां माबायदि प्रब्लेम जागोन ना जाया बेफोरनि बागैहाय मानि एसे गिनाय मोन्दों आरो बेखायनो नोंथांनावहाय कल खालामदों दे होमबा बेखौनो आङो दाय दायो कल खालामफिनगोन बेखायनो दा बेखौ सोंहरनो थाखायनो आं दा कल खालामदोंमोन आरो दे